रायकर ज्वेलर्स न्ही हय म्हाका मातशे तुमी सांगूंक शकता आयच्या डॅटीक भांगराची रेट कितें आसा ती ओके ओके देंवपाची बी कितें शक्यताय आसा ओके म्हाका न्ही पाटली आनी तोडो करपाक जाय आसलो सो तूं म्हाका अंदाज सांगूं शकता कितले जातलो ते बरें बरें म्हाका न्ही चोवीस ग्रामान करपाची आसली दोनूय म्हणचे चोवीस ग्रामान पाटली आनी आनी चोवीस ग्रामान तोडो बरें सो तूं म्हाका अंदाज सांग सांगू शकता तेंचो दोगांयचो

हां आनी म्हाका कशें करपाक जाय म्हाज्याक डेन ओलरेडी म्हाजीं आसात तीं पोरणी जाल्यात म्हाका तीं मोडून नवीन करपाक जाय आं म्हणजे तितूंतल्या तितूंतूच जावचीं ना घालचेंच पडटलें थोडें कितें म्हणजे तितूंतल्या तितूंतूच जावचीं ना आं हां हां ओके ओके बरें हांव फाल्यां फावट मारतां मागीर

हय ओके ओके चलता फाल्यां फावट मारतां बरें थॅंक यू